जय झुलेलाल अ अशोक ट्रावेल्स मूंखे बारनि खे वठी वञिणो आहे वेकेशन ट्रिप लाइ पंद्रहं ॾींहुनि जे लाइ त असांखे ता छा हेल्प करे सघंदा आहियो जी जी असां त गरिमी जी वेकेशन लाइ ई वञण लाइ वञण लाइ सोचूं था एप्रिल में पंद्रहं वीह ॾींहं ट्रिप हूंदी त असांखे हलंदो पर असांखे मज़ो अचणु खपे हा बुधायो ऑप्शन में कहड़ियूं कहड़ियूं जॻाहियूं आहिनि जिते असांखे मतिलब गरिमी में मज़ो अचे थदिकार मिले अच्छा त असांखे कुलु मनाली कीअं रहंदो या इहो कश्मीर कीअं रहंदो त पंद्रहं ॾींहुनि जे लाइ जो असांखे इहो ट्रिप करिणी हुजे त हुन लाइ ख़र्चो घणो थींदो असां छह मेंबर आहियूं ॿ वॾा सिनियर सिटीजन आहिनि ऐं असां हसबंड वाईफ ॿ चाइल्ड आहिनि छह ॼणा

न एॾो त न थींदो असांखे एॾो मतिलब असां कोई एॾा हूअ त आहियूं कोन्ह त तव्हां थोरो पेकेज में कुझु घटि करे सघंदा आहियो न त फाइव स्टार जो न बुधायो थ्री स्टार जो बुधायो अच्छा त मूंखे अहिड़ी ट्रिप मुंहिंजो बजट आहे के भई मां समिझो की साढा चारि या पंज लख ताईं मुंहिंजो बजट आहे बसि असांजी ट्रिप यादिगारि रहणु खपे ॿियो कुझु बि न के असां वञू असांखे डाइवर हथ में मिले ऐं डाइवर ईअं असांखे सभिनि हंधि घुमाइ अचे असांखे का बि तकलीफ़ न अचणु खपे असांखे होटल बि अहिड़ी सुठी ॻोल्हे डिजो के असांजे वॾा आहिनि उननि खे आरामु मिले ऐं भई वधीक हुननि खे पंधि न करणो पए छोके सिनियर सिटीजन अहिनि त हुननि जे लाइ असांखे थोड़ीक वधीक सुविधा खपे ऐं नढा बार अहिनि त हुननि खे थोरी मज़ा वधीक मज़ो अचे अहिड़ी जॻाह असांखे ॻोल्हे डिजो ओके त मां थोरो घणो इहो पंहिंजे परिवार वारनि सां सलाहु करे मां तव्हांखे वरी फोन कयां थी जय झूलेलाल जय जूलेलाल